हेलो हाँ जी हाँ जी बोलिए अच्छा मोटरसाइकिल चाहिए थी आपको किराए पे अच्छा आप विद्यार्थी हो और अजमेर में प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है उसके काम के लिए आप को मोटरसाइकिल चाहिए अच्छा एक महीने के लिए किराए पे मोटरसाइकिल चहिए हाँ तो मिल जाएगी आपको कोई दिक्कत नहीं है हाँ तो मिल जाएगी आपको आपको पाँच सौ रुपये रोज़ाना के हिसाब से मिलेगी बाइक और जो है आप ले जाना उसमें और जो भी जो टूट फूट होगी तोड़ फोड़ होगी वो आपको ही करना होगा नहीं सर तो देखो हमने पहले ही बहुत अच्छे हाँ तो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट के हिसाब से ही भी बताया है फिर भी आप अगर स्टूडेंट के लिए बता रहे हो कि आप विद्यार्थी हो तो ठीक है हम आपके लिए सौ रुपए और कम कर देते हैं और चार सौ रुपय रोज़ाना के हिसाब से आपको जो है बाइक है मोटरसाइकिल है वो मिल जाएगी एक महीने के लिए नहीं नहीं तीन सौ में नहीं होगा नहीं तीन सौ में नहीं होगा तीन से थोड़ा कम है और इस रेट पे नही देते हैं मैं यहाँ और काफ़ी जगह मैं काफ़ी लोगों को देता हूँ बाइक एक और जो मेरी चल भी रही है मोटरसाइकिल मैं काफ़ी किराए पे देता हूँ नहीं नहीं सर पेट्रोल हमारा नहीं होता है उसमें पेट्रोल तो आपको ही करना पड़ेगा हाँ तो ये तो सर आप देखिए मैं इतने में ही देता हूँ मैंने और लोगों को भी दे रखी है तो मैं और क्या है मेरी जो मोटरसाइकिल वो भी उनका सर्विस अच्छी रहती है और माइलेज भी अच्छा देती है जो पेट्रोल है उसकी भी ज़्यादा खपत नहीं होती है इससे आपको भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है आपका भी हमारी मोटरसाइकिल है साठ का दे देती है पचपन से साठ के बीच में आराम से दे देती है और हाँ अगर लिमिट में ही चलाओगे तो हाँ तो हाँ तो वो नहीं तो फिर भी मैंने आपको सही ही बताया हाँ तो स्टूडेंट के हिसाब से हाँ आपको बता तो दिया न सौ रुपए कम कर दिया फिर भी

अच्छा पाँच सौ रुपए रोज़ाना के हिसाब से आप दोगे उसमें पेट्रोल है वो मेरा ही होगा हाँ तो ठीक है वो हो जाएगा हम मैं कर लूँगा पाँच सौ रुपए रोज़ाना में पेट्रोल मैं अपनी तरफ से कर दूंगा लेकिन उसमे जो भी बाइक में जो भी टूट फूट होएगी अगर तोड़ पे वो कुछ भी हो जाता है तो वो उसके लिए आप ही भुगतान करोगे पैसा हाँ हाँ बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल आप आराम से चलाएँगे तो उसमें आपका भी फायदा है हाँ हाँ ये तो अच्छी बात है चलो ऐसे ही चलाना फिर जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं हो जिससे किसी को चोट भी नहीं पहुंचे अच्छा कल सुबह दस बजे चाहिए हाँ कल सुबह दस बजे आपको मिल जाएगी बाइक कोई दिक्कत नहीं है हाँ हाँ आप दस बजे आ जाइए और जो है आपका हाँ और आपका आधार कार्ड ले के आइएगा हाँ ठीक है